अ नों टेक्सि द्राइभार नामा अ आं माबा बे आं नोंगुमैलै नोंगुमै जोंख्लाब आं माबायाव थांनो नागिरदोंमोन बैजों खैलामैला बे थाइगिर दन्दर होननाया बैयाव दा न'सिम दोनलांथारनांगोन आरो बे मोब्लाव होननायखौ सिनायो दा नों बैसिम बैसिमाव बेसेबां लागोनब्रा

आं बांसिनानो बासजोंसो थाङोमोनलै दा मथरा मोनाखिसैना ओंखायनो आं नोंखौनो दुयस' दे ओइ फाग्ला एसे खमायदो दा दे नों न'सिम दोनलांबा जौ आरिबो मोनलोंहैफागोनना आंजों

आरो आंजों थाफाबानो नों आरो फैफिननायावबो नोंखौनो लाबोगोनब्रा दा नों दोननानैल' फैबा आलादा दे दे होनबालाय

फैनायाव लांदां जायो आरो आं फैफाफिनाबानो ना दे दुइस'खौनो लादो आं आं बै सामफागुरि बे माबानि दखानखौ नुवाखै नोङो बे मैगं फाननाय खाथियाव